पुराने और नए मीडिया में यह अन्तर है कि जैसे पुराने में पुराना मीडिया होता था कि आदमी को कोई भी खबर फैलानी थी तो आदमी के माध्यम से फैलती थी एक दूसरी जगह पर आदमी से धीरे धीरे वह फैलती थी तो बहुत टाइम लग जाता था एक दूसरे को कुछ भी इन्फ़ॉर्मेशन जानने के लिए ज़्यादा वक्त देना पड़ता था कभी कभी तो खबरें किसी को पता भी नहीं चलती थीं वहीं तक ही सीमित रह जाती थीं तो बाद में धीरे धीरे करके यह पता चला था कि एक वह रेडियो का रेडियो का सिस्टम बना था तो रेडियो के तो रेडियो के ज़रिये कोई भी अपनी बात कोई भी समाचार कुछ भी हो कोई भी घटना हो वह एक जगह से दूसरी जगह पर बताई जाती थी तो वही चलता रहता था तो फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे करके तकनीकी आगे बढ़ी तो तो नए ज़माने के अनुसार न्यू जेनरेशन में ऐसे हुआ कि

अभी क्या हुआ किसके साथ क्या हुआ ऐसा कोई कुछ भी हो तुरन्त वायरल हो जाती हैं खबरें एक सेकेण्ड के अन्दर कितनी दूर तक कहाँ कहाँ तक चली जाती हैं लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते तो नया मीडिया आज के समय में जो इन्टरनेट की व्यवस्था यह तो बहुत आश्चर्यजनक है इसको लोग जितना मतलब समझना चाहें न समझ सकते हैं कि कितना आगे बढ़ चुका है अब के समय में और अब हमें यह फ़ायदा होता है कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए ज़्यादा ही मतलब यह नहीं होता है कि हम नहीं जान पाए यह नहीं होता है बस नेट पर देखो तुरन्त मिल जाएगा न्यूज़ वग़ैरह सब चीज़ वग़ैरह और यह है कि और जो पहले के समय में होता था कि आदमी नहीं समझ पाते थे कुछ जानकारी में या उनको नहीं मिल पाती थी कि उनको क्या चल रहा है देश में क्या है देश दुनिया की क्या डिमाण्ड चल रही है क्या होना है क्या नहीं होने वाला है तो कुछ पता ही नहीं चल पाता था लेकिन आज के समय में तो हमें सब जानकारी रहती है तो इस हिसाब से हम अपने आपको अरेन्ज कर देते हैं जैसे वह हमें जैसे कुछ भी जैसे अब पढ़ाई लिखाई वाले में ही देख लो लड़कों को ले लेते हैं तो वह अपना देखते रहते हैं ऐसे न्यूज़ मीडिया वग़ैरह पर कि क्या चल रहा है कहाँ पर कौन सा कॉलेज या फ़ॉर्म वग़ैरह क्या है देश दुनिया में है सरकार क्या करना चाहती है उनके लिए पढ़ाने लिखाने के लिए तो वह करते हैं देखते हैं उस हिसाब से अपनी तैयारी वैयारी रखते हैं तो नया मीडिया तो बहुत अच्छा है और हाँ इससे है कि हमें सब जानकारियाँ मिल जाती हैं और टी वी पर लोग देखते हैं तो ऐसे सब चीज़ देखते भी हैं और सुनते भी हैं जान भी जानते हैं और पुराने समय में होता था कि बस लोग सुन लेते थे उतना ही काफ़ी था लेकिन उस चीज़ को देख नहीं पाते थे तो यह कहीं न कहीं वह तो कमज़ोर उस समय ऐसा बना रहता था कि अभी हमलोग बहुत पीछे हैं तो पीछे पीछे करते मतलब ऐसे आगे तो आए हैं ही और ने नए ज़माने के हिसाब से बहुत कुछ नया मीडिया के अन्दर हो गया और इन्टरनेट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है नया मीडिया के अन्दर